جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہیں جی مجھے بہت سی کتابیں پڑھنا پسند ہیں اور بہت سے میرے فیوریٹ رائٹر ہیں میں پہلے بہت سی کتابیں پڑھ چکی ہوں جیسے پاکستان کی پاکیزہ آنچل اور عمیرہ احمد نمرہ احمد ان لوگوں کی کتابیں پیر کامل لاحاصل جنت کے پتے وغیرہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے میرا ایک کمرہ ہے جس میں ایک لائبریری ہے اس وہاں میں میرے پاس بہت سی کتابیں موجود ہیں اور میں اپنی زیادہ تر پاکٹ منی کو ان ہی کتابوں کے اوپر خرچ کرنا پسند کرتی ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور جنہیں میں بار بار پڑھنا چاہتی ہوں